हाँ किस चीज़ से संबंधित है आपकी शिकायत क्या शिकायत करनी है आपको क्या दिक्कत परेशानी है अच्छा नहीं नहीं बात मैं बता रहा हूँ अभी आप ये बताइए जो मैं चीज़ें पूछ रहा हूँ आप उसका थोड़ा जवाब दे दीजिए फिर आप लिखवाइए किससे झगड़ा हुआ है आपका झगड़ा किससे हुआ है आपका अच्छा जी कोई आपको चोट वगैरह भी आई है झगड़े में सिर्फ आपको चोट आई है या अन्य लोगों को भी चोट आई है अच्छा जैसे दो पक्षों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ ये मतलब आपसी विद विवाद था किसी ज़मीन को लेकर के था या अन्य किसी चीज़ को लेकर के विवाद हुआ अच्छा अच्छा घरेलू मामला है अच्छा अच्छा ये आज ही हुआ है या पहले की बात है अच्छा कितने किस समय की बात है ये घटना ये घटना किस समय घटित हुई है कह रहे ये घटना किस समय घटित हुई है अच्छा अच्छा ठीक है तो अभी क्या कहते हैं एक दीवान जी थोड़ा इंवेस्टिगेशन करने के लिए गए हुए हैं एक जगह पे आप थोड़ी देर थाने पे ही रुकिए आपको एक दीवान जी आकर के आपसे मिल लेंगे और आप उसकी जो भी शिकायत है परेशानी है आप उनको लिखा दीजिएगा फिर वो जिस जगह पे हुई है लड़ाई झगड़ा उस जगह पे जाकर के सारी जाँच पड़ताल कर लेंगे और ये पूछना चाह रहे थे कि आपके जो विपक्ष में लोग थे क्या उनको भी चोटें आई हैं जी जी जी ह्म्म चलिए ठीक है आप अब आपसे अभी एक आदमी आके मिलेगा वो दीवान जी होंगे आप उनको सारी घटना बता दीजिएगा और वो आपकी जो भी शिकायत है वो दर्ज़ कर लेंगे प्रणाम दादा